बाइकिंग कार्यक्रम असांजे कॉलेज में हिक दफ़ो ऑर्गेनाइज़ थियो हुयो उनमें मां शामिलु थियो हुयमि उहो प्रोग्राम इलाही भलो थियो हुयो जंहिंमें असांजे कॉलेज जा छोकिरा बि हुया ॿारहें जा बि छोकिरा आया मिली करे असां लौंग ड्राइव ते गाॾी हलाइसीं असांखे पोइ इनाम बि मिलियो हिकिड़ो नयों एक्पीरिएंस थियो की गाॾी रोडनि ते कीअं हलाएण खपे के केतिरी स्पीड में हलायूं